अ नोंहा क्लासाव सिलेबासफोरा जोब्बाय एक्जामा खाथि एक्जामा खाथियावनो सफैबाय माथो खैतासो दंबावो ओरैनो मोनसेल'सै

अ आंनाबो आंनिया मोननै दङ बे मोननैखौ आंनिया बे गाबोनसोआवनो फोजोबगोन आङो डाबोल डाबोल क्लास खालामनानैबाबो फोजोबनांसिगोन समा गैलाना जोंखौथ' रुटिनाबो ओंखारबाय बेजों लोगोसे दा सम लानानै बिदिनो फोजोबनांसिगोन समजों अ एक्जामा जासिगोनानो गाहाम जागोन सिलेबास फोजोब्बासो क्लासआ कमप्लिट जागोन ना अब्लासो फरायसाफोरा एक्जामाव लिरनो हागोन बिदिनो इंलिस हादोना

बेलेग बेलेगाव हरदों आंनियाव मेथ्सआ फैगोन ना फैयाथाय मेथ्सआ फैनाय नङा नामा हरिसिंगा इउ एन ए बिदिब्लाथ' आङो दाननो गोनां गैया खारग'सिगोन सिलेबासखौ फोजोबना लानोसै आङो एक्जामनि सिगाङाव

अ दे होमब्ला अ देह